ہاں ہمارے خطے میں کئی مذاہب سے متعلق اختلافی مسائل پائے جاتے ہیں جیسے کئی جگہوں پر یا اسکولوں میں بچوں کو بھگوت گیتا یا پھر وندے ماترم وغیرہ بھجن گانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اِس طرح کے مذہبی اختلافات نہیں ہونے چاہیے